बली भैया मोबाइल लैके रहै रह मोबाइल कम्पनी सऽ बोलै छियै कि हँ आइ फोन लैके रहै तऽ मिल जेतै एक आध दू दिनमे जरूरी छै कल कल्हे मील जैते कल्हे मील जैते कल शामके ठीक हइ बढिऑं दू दू लाख तक मिल जेतै आइ फोन फोर्टीन प्रो मैक्स लैके छै ओ होतै अपने पास की नहि मोबाइल ओ आर मोबाइल नहि राखै छियै कि ओकरा बारेमे ई देखके हमहुँ सोचि हमहुँ पहली बार लै रहलियनि हँ तऽ सोचै छियै कि अच्छा सुनियै ने सुनियै ने बोलहो कि की कहै छै मोबाइल हम पहली बार दू लाख रूपा खर्च कऽ रहलियै मोबाइल केहन होतै बैट्री बैकअप ओकर केहन होते कैमरा नहि नहि कहावत नहि छै कि रूपा जरा रहै छै आर समाने नहि बढिऑं मिलै छै हँ अच्छा बैट्री पर कते दिन चलि जाइ होतै भैया बोलहो बैट्री पर कते दिन चलि जाइ होतै कते दू चारि दिन चलि जाइ छै

हँ अच्छा किए समाजमे बाँटै लए छै मोबाइल तऽ रुपये जेतै ने तऽ कि करियै नहि नहि एगो नहि पूरा लै छै पचास साठि गो ले लेबै आर कतेक हूँ बोलिए ने जब तो स्टेलर छबे करौ तऽ ऑर्डर करभो तुरते अयतै हँ तऽ ठीके छै हम ओ तऽ बढिऑं रहतै ने मोबाइल छै ने ठीक ठाक मोबाइल छै ने लोक खुस भऽ जेतै ने मोबाइल देख कऽ अच्छा नहि एक आध लोक नहि नाम जनै होतै दू अच्छा अगर तोय छबे करौ कोइ दिक्कत नहि छै ठीक छै करऽ ठीक छै ठीक छै ठीक